अ' अबेयाव ए' हा सोर सोर ओंखारदोंनो थांनोथ' गोसो जादोंमोनहाय आमफ्राय दा फैसा थाखायाबो एसे खम जादों र' र' बोरायाबो थांगोनसो नामा लोगो लालायनायनि एसे सानैजों बुरि दंमोनहाय लोगो लादोंमोन थांनो होन्नानै सोंब्रबनानै एसे रायलाय होनलाय थांसै खोमा आमफ्राय भाह्राफ्रालाय बेसेसो लागोननो पिलपिलाया अ' आमफ्राय टिकेटफोरालाय मा दामनो नै होमबालाय जानाय लोंनायनि एसे एनै नांबाय अ' दे होमबालाय र' दुगैयै लोबै दसे थाथ'दो आमफ्राय रायलाय होनलाय एसे थाब थाङाबा टिकेटखौ मोनहैनाय नङाना

दे होमबालाय दे दे जागोन दे ओंखार लांनो हागोन दे जमानो जोंबो साब्रै साबासो जाबाय दोननोसै अ' लोगोआथ' जोंबो साब्रैसो ओंखारबाय बोराय बुरि आमफ्राय गामिनि सानै थाङोनो अ' दे दे उम जाबाय दे